असांजे क्षेत्र में साइंस सिटी छोटा इमामबाड़ा भूल भुलैया सनअतकदा घंटा घर हे सभु जेको चौक जे तरफ़ो आहिनि हे सभु भात खंडे संगीत एकेडमी जेको गोमती नगर में आहे जुरासिक पार्क जेको अलीगंज में आहे इन्हनि जॻहियुनि ते स्कूल वारा जेका बि टीचर आहिनि छुट्टियुनि जे ॾींहंनि में या कुझु अहिड़ो थींदो आहे त पंहिंजे ॿारनि खे वठी वेंदा आहिनि